किनले होम अप्लायंसेस से बोल रहे हैं मैडम डोमेस्टिक यूज़ मैडम डोमेस्टिक यूज़ के लिए एक रेफ़्रीज़रेटर की आवश्यकता थी तो आपके यहाँ कौन कौन से रेफ़्रीज़रेटर इस समय उपलब्ध है बता दीजिए मैम डबल डोर में मीडियम साइज़ में बता दीजिए और आपके यहाँ जो मोस्ट पॉपुलर है या आपके यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा फ़्रिज बिकता है वो बता दीजिए तो डोमेस्टिक यूज़ कलर कैटेगरी है ना आप फ़ीचर्स बता दीजिए वो छोड़ो मुझे ना सबसे पहले आप प्राइज़ वेरियेंट बता दीजिए कि कितना अंतर आएगा प्राइज़ में मैं एक मीडियम साइज़ का अगर लेता हूँ डोमेस्टिक यूज़ के लिए उसका और एक बिग साइज़ डबल डोर इनमें प्राइज़ वेरियेंट कितना है अच्छा ताे इसमें कोई डिस्काउंट इंक्लूड है या ये डिस्काउंट छोड़ के इतना प्राइज़ है ओके तो मैं ना कल शाम को आपके यहाँ एन्क्वायरी के लिए आऊँगा थैंक यू